हम जब काम पर जाइत छी हम तऽ ओना मेडिकलके काम करय छी मेडिकल रिप्रजेण्टेटिव छियै लेकिन फेर रास्तामे जब जेना जाइत छियै तऽ कभी कभी हम गाना सुनय छी जेना नहि मन लगलै गाना गाबय लगलियै गाना गाबिते गाबिते पहुँच गेलियै समय नहि बीत रहल छै तऽ गाना शुरु करि देलियै गुनगुनाबे लगलियै अपना तऽ यही गुनगुनाबे गाना गाबिते गाबिते कनि समयके भी पता नहि चलय छै आ आरामसे जे छै अपन जगह पर पहुँच जाइत छी तऽ वहीसभ गाना आब जेना घरे पर छियै नहि मन लागि रहल छै गाना गाबय लागलियै कभी कभी एसन होइ छै माथा जब जयादा अपसेट होइ छै आदमीके तऽ गीत अर गाबय छै गीत गाबय से की होइत छै कनि मनि दिमाग हल्का भए जाइत छै आदमीके फेरसँ ओ आरामसँ काम करि पाबैत छै चाहे जे भी काम करय हो यहीसभ छै जेना आब कही गेलियै कही भी कभी भी समय जेना मिलय छै आदमी के गुनगुनाना चाही गाना चाही गाना गाबय से कनि की होइ छै माइण्ड फ्रेश होइ छै दिमाग जे छै सही रहय छै